हँ निर्णय लै छै एहिमे जेना बिहार सरकारमे एक एथी बनाएल छै बिहार विधानसभा जाहिमे की कहैत छै ई चीजके ग्रामीण क्षेत्रके चर्चा होइत छै विधायक द्वारा या विधायकके द्वारा हर चीजके अथी भेल प्रतिनिधि जे छै जेना मुखिया छै गाँवके ओ अगला आदमीके जेना प्रतिनिधि मुखिया छै मुखियाके बाद जे छै जिला परिषद छै जिला परिषदसँ ऊपर विधायक छै विधायक तक अगर गाँव क्षेत्रके बात पहुँचैत छै तऽ ओ विधानसभामे ओहि चीजके चर्चा कयलक जे गाँवमे ई चीजके दिक्कत छै आओर ई समस्याके समाधान केना हेतै तऽ ओकरा लेल जे छै बिहार सरकार जे छै ओहिपर निर्णय लेलक आ निर्णय लय के बाद जे छै ओकर जे भी उदेश्य होइत छै ओ करैत छै ओ ओकरा आ निर्णय लय के बाद जे छै की कहैत छै ओकर जे भी होइत छै ओ केलक सर्वदलीय बैठक होइत करैत छै आओर ओकर बाद जे छै बैठक करयके बाद जे छै